हैलो नमस्ते मैड़म जी केह् हाल न तुंदे बस ठीक होर कुद्धर ओ दकान पर ओह् जां बाहर ओ चलो ठीक ऐ इक्क गल्ल पुच्छनी ही में तुसें ई तुं'दे कोल कोई नमें डिजाईन आए जां नेईं आए गोल्ड दे कोई मतलब चेनी दे टॉप्स किश नेह् सेट जियां 'रानी हार निं होंदे ते उस टाईप च बड्डी बड्डियां अंगूठियां चाही दियां न शैल ते कन्नै मिगी इक्क ते कन्नै मिगी इक्क हार चाहिदा बड्डा जेहा जेह्ड़ा बारां तोले दा होग तुस मैथ बनाने ओ कनेही जेही में दिक्खे तुंदी बेब साईट उप्पर ते मिगी शैल लग्गे डिजाईन ते में तां गै तुसेंगी फोन कीता ठीक ऐ ठीक ऐ कल्ल में आह्नियै ना तुसें गी दस्सगी ठीक ऐ फ्ही कटी ओड़ो हून महां करी ओड़ो ओके